हा ॿुधायो न न हींअर त अञां अॻियां इलाही माण्हू रश आहे थ तव्हांखे पुठियां छा तकलीफ़ अथव हा त मां तव्हांखे टिकी अने फोटो ॾेयांव थी उनसां थोरी राहत थींदव पर तव्हां सम्झो इते अॻियां कुझु सीट ख़ाली कान्हे सभु वेठा आहिनि बुज़ुर्ग आहिनि ॾाढी रश आहे इते थोरी देरि अॻियां अची बीहो पोइ ॾिसंदमि ख़ाली थे सीट त तव्हांखे वेहारींदासीं हा त उहो स्टॉप अचे थोरो अॻियां त बीहारियूं था तेसि ताईं तव्हां टिकी फोटा खाई करे थोरी तकलीफ़ सहन कयो हा त ठीकु आहे ॿीहर बीहराइ था ॾियूं भले पर तव्हां त पोइ टिकट वठणु महिल ॾिसो हा न पुठियां जी हुजे हा त टिकट न वठिबी आहे न पोइ हा त तव्हां हा त तव्हां अची करे थोरी देरि अॻियां बीहो केरु लहंदो तव्हांखे सीट ख़ाली थींदी त तव्हांखे वेहारींदासीं असां हा ठीकु आहे वांदो न